खाना बनबैमे तऽ कठिनाइ तऽ लगबे करै छै मगर लगबै पड़ै छै हमरा मगर खाना बनबैमे सबसँ सुन्दर लागै छै दालि भात चोखा आओर मीट मछलीमे तऽ हमरा मीट तऽ हमरा कनी आसान भी लागै छै आओर मछली तऽ धोउ बनाउ तऽ उसको मसल्ला फ्राइ करू आओर जब धोइलए जाउ तऽ बाथरूम भी महकत आओर देह भी महकऽ लागत घर भी महकऽ लागत मछलीमे बड़ा कठिनाइ लागैए हमरा सबसँ सुन्दर तऽ लागैए पनीर पनीर तऽ हम अपना दूधके फाड़ि लेलहुँ आओर पनीर बना लेलहुँ ओकरा की केलहुँ छानि लेलहुँ पहिले पनीरके आओर पनीरके छानि लेलहुँ आओर ओकरा की केलहुँ गाड़ि लेलहुँ एगो कपड़ामे अपना घरेमे हम बेसी बाजारके नहि खएलहुँ अपना घरमे गाड़ि लेलहुँ आओर ओकरा की केलहुँ एगो चकला राखलहुँ चकला अछि हमरा अथीके मार्वलके ओ चकला लऽ कऽ दाबि देलहुँ दाबि देलहुँ ओ एकदम किछु देरके बाद काड़ा हो गेल आओर नहि काड़ा भेल तऽ नहि केलहुँ तऽ फ्रिजमे धरि देलहुँ फ्रिजमे धरि देलहुँ तऽ आब कनी टाइट भऽ गेल टाइट भऽ गेल तऽ दू घण्टामे हम पनीर बना लेलहुँ पनीर बना लेलहुँ तऽ ओकरा काटै छी पहिले चक्कू लऽ कऽ काटि लै छी आओर चक्कू लऽ कऽ काटिके ओकरा हल्का तेलमे फ्राइ केलहुँ हल्का फ्राइ केलहुँ फ्राइ करिके आओर ओकरा सब मसल्ला देलहुँ अपना जतना बुकनी मसल्ला होइए से दै छी किछु पीसिके दै छी शिमला मिरचाइ दै छी आओर बाल बच्चा कहलक मीठावला खाएब तऽ मीठा समान ओहिमे गिरा देलहुँ कभी दूध दऽ कऽ बना देलहुँ कभी बिना दूधोके बनेलहुँ हम आओर पनीर बनाबैमे हमरा बड़ा आसान लगैए बड़ा मोन लागल किए हमर पनीर भी बाल बच्चा बहुत खुशसँ खाइए आओर किए हमलोक भी आराम भी मिलैए हमरा पनीर बनबैमे बहुते लोक कहैए कठिनाइ लागैए मगर हमरा नहि लागैए कठिनाइ किए हमरा खानामे बहुत सुन्दर लागत पनीर आओर नहि तऽ दालि भात चोखा दालि भात एकदम आरामसँ बना लेलहुँ आओर बाल बच्चाके खिला देलहुँ आओर हम हमरा बहुत आनन्द लागैए ई पनीर बनबैमे दालि भात चोखा बनबैमे आओर मीट मछलीमे झमेला भऽ गेल पर तहन तँ बाल बच्चाके खुशीके लिए हमरा मीट बनाबैमे मोन लागैए चाहे मुर्गा मीट रहै चाहे अपना खस्सीके मीट रहै मगर मीटो बना लै छी जे दालि भात होइए से बना लै छी एगो सब्जी दूगो सब्जी जे बनाएब से बनाएब नहि तऽ कभी काल पकौड़ा बना लेलहुँ कभी काल अपना बैगन तरलहुँ तरुओ बना लेलहुँ हमलोक